اپنی جگہ پر میں سیاحتی مقام اور سیاحت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت سے میں یہی سفارش کروں گا کہ اِن علاقوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پیڑوں کی شجرکاری کی جائے اور اُن پیڑوں کی شجرکاری کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ سیاحت کو بہتر بنانے کے لیے اِن علاقوں میں پارک کھولے جائیں اوپن پارک پلے پارک بوائے بچوں والے جو پارک ہوتے ہیں اِس طرح کے تمام پارک کھولے جائیں کیوں کہ پارک بننے سے بھی کافی سیاحت میں اِضافہ ہوتا ہے اور پارک کے علاوہ جو گاؤں سماج کی یا شہر میں جو میونسپلٹی کے انڈر میں جو زمینیں بیکار پڑی ہوتی ہیں اُن علاقوں میں بھی پارک ٹائپ کے اوپن جم پارک کھولے جائیں اِس سے بھی سیاحت میں اِضافہ ہوتا ہے اور جو گاؤں سماج میں یا شہروں میں گندے تالاب پڑے ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں تو میری سفارش سرکار سے یہی ہوگی کہ اُن تالابوں کو ترقی دے کر اُن تالابوں پر کچھ پیسے لگا کر سیاحت کے لیے اُن تالابوں کی ترقی اِس طرح کی جائے کہ وہ تالاب تالاب سے جھیل نماں یا ریور فرنٹ کے ٹائپ پر یعنی طرز پر اُس کو اُس کی ترقی کی جائے جس سے کافی خوبصورت لگے گا وہ تالاب اور اُس سے سیاحت میں بھی اضافہ ہوگا اور اِس طرح کی کئی مثالیں سرکار نے دی بھی ہیں پہلے بھی کئی جگہوں پر